लक डाउन समावथ' आङो बिदिनो दखान फोरावबो बाजार फोरावबो मोना जाहैबाय बिदिनो जानो लुबैनायफोरखौ मबाइलफ्राव नायबाय बिदिनो केख बानायनाय बा मिसथि बानायनाय गुलाप जामुन बानायनाय बेफोरखौ आङो नायदों नायनानै आङो बिदिनो सुजिनि माबा गुलाप जामुन बानायदोंमोन आं बिदिनो दखानफोराव मोना नालाय बेखायनो आङो नायबाय नायनानै आङो सुजि लाबाय एक किल' ओमफ्राय गाइखेर लाबाय आङो गाइखेर लाबाय एक किल' ओमफ्राय बिदिनो आङो मा मा नांगौ बेकिं सदा बेकिं पाउदार एसे एसे लाबाय ओमफ्राय आरो इलाइसि लादों आरो सिनि सिनि लानानै आङो बेखौ फासआवनो आं सुजिजों सुजिखौ एसे एवस्रोनानै लानानै गाइखेरखौ मिक्स खालामबाय मिक्स खालामनानै मिक्स खालामबाय थिकसि नाबाय नानानै लादु लादु बानायबाय बिनि उनाव फारसे गेसआव अन खालामनानै आङो इलाइसि बेगरजों सिनिजों होनानै गुदुं खालामबाय गुदुं खालामनानै बिदिनो गुदुं खालामनानै बे गुलाप जामुन बानायनाय बे गल गल बानायनायखौ आङो एवनानै लाग्रोबाय एवनानै लाग्रोनानै आङो गुसु एसे थान्दा खालामनानै गुसु जाहोनानै आङो बे सिनिनि गुदुंआव गुदुं दै गोदौनायाव बेहाय हरबाय हरनानै बिदिनो आं जाबाय आरो जतेस्थ' दखाननि बायदि साननानै जाबाय आङो लकडाउन समावथ' थांनोबो हाया फैनोबो हाया गारि मथरबो सालायनो हाया बिदिनो बिनिखायनो जानोथ' निसय लुगैखायो नङा होमबा बेखायनो आङो बेखौनो बानायबाय आरो आं केकबो बानायदों केकबो बानायनानै जादों बे केकफोरावबो आङो बिदिनो गाइखेर लादों गाइखेर दावदै बा सुजि एसे आथा आथा मैदा एसे रिफाइन बेफोरखौ लानानै आङो मिक्स खालामबाय मिक्स लानानै बेकिं सदा बा बेकिं फावदार बेखौ लाबाय लानानै दावदैखौबो होबाय लागायबाय मिक्स खालामबाय मिक्स खालामनानै आं बिदिनो बिदिनो बिदिनो केकखौ आङो गलायग्रोनानै मोजां गलायग्रोबाय गलायग्रोनायनि उनाव आङो जे मोनसे बासन लाबाय बासनआव आङो थाव फोनग्रोनानै लाबाय आरो पेपारखौ बबाय आं सिङाव बासनआव बासनफोरखौ बनानै आङो बिदिनो केकनि लगायनायखौ आङो बेहाय लखबबाय लखबनानै बिनि उनाव आङो गेसखौ अन खालामनानै गेसआव फिसा होनानै आं बिदिनो जाबाय आरो केक